साढ़ी इत्थै जगह् बैश्णो माता इत्थै बी शैल जगह् बैश्णो माता होई गेई देबी पिंडी होई गेई बाबा ढनसर होई गेआ घार जित्तो होई गेआ स्याड़ बाबा होई गेआ नौ देबियां होई गेइयां एह् जगह् साढ़ी धार्मिक जगह् न इत्थै जाद इत्थै यात्रु जैदा जाना पसंद करदे न जि'यां हून बैश्णो माता होई गेआ इत्थै लोग अपनी यात्रा पूरी करदे न मनोकामना होंदियां पूरियां ओह् करदे न भी देबी पिंडी होई गेआ इत्थै बी लोक यात्रा जंदे न गड्डियां लेइयै हां अच्छी जगह् घूमने फिरने गी बी जंदे न स्याड़ बाबा होई गेआ बड्डे बड्डे झरने न केईं जगह् नाग न साक्शात नाग दर्शन बी दिंदे न ते भी ओहदे बाद जि'यां देबी पिंडी ओह् स देबी पिंडी नेईं ओह् जेह्ड़ा नौ देबियां होई गेइयां ओह् बी जगह् शैल ऐ नौ देबियां न उत्थै शिबजी भगवान उत्थै गणेश भगवान दी मू मूर्तियां उत्थै ओह् बी जगह् शैल ऐ पानी ऐ उत्थै पानी आह्ली जगह् झरने न बड्डे बड्डे खड्डां न उत्थै शैल एड्डी बड्डी खड्ड जन ऐ ओह् नाला जन ऐ उत्थै पानी चला दा शैल जगह् ऐ बड़ी धार्मक जगह् ठंडी जगह् ऐ और शिबखोड़ी होई गेई ओह् बी उत्थै बी बड़े ज लोक जाना पसंद करदे न अस बी जन्ने न हर जगह् जन्ने बैश्णो माता देबी पिंडी हूं और नौ देबियें स्याड़ बाबा घार जित्तो घार जित्तो उत्थै देह्रियां न घार जित्तो जनानियां न्हौने गी जंदियां जि'नें जनानियें गी बच्चे नेईं होऐ दे होन नेईं बच्चे होआ दे होन जनानियां उत्थै न्हौने गी जंदियां उत्थै मनोकामना करदियां बच्चें आस्तै पूरियां होदियां ऐसी गल्ल निं है और घार जित्तो बड़ी बड्डी क्हानी ऐ एह्दी ते देह्रियां न उत्थै देबते न लोकें दे देह्रियां न अच्छी अच्छी जगह् उत्थै मेला लगदा गर्मियें दिनें उत्थै मेला लगदा घार जित्तो बड़े दूरा दूरा लोक औंदे न मेला दिक्खने गी यात्रु बी औंदे बाह्रा मनोकामनां पूरियां होंदियां तां बी औंदे होर देबी पिंडी ऐ इत्थै देबी पिंडी बी लोग औंदे इत्थै बी बड़ी बड्डी शक्ति ऐ बैश्णो माता छे म्हीने उत्थै रौंहदियां छै म्हीने ताईं रौंह्दियां ते अच्छी जगह् सारियां धार्मक जगह् सारियां पसंद कीते जाए आह्ली जगह् न सारियां ते एह् जे शिबखोड़ी ऐ उत्थै बड़ी बड्डी मूर्ती ऐ शिबजी दी नाग ऐ उत्थै गुफा जन इक गुफा च बिच्च लंघी लंघियै इ'यां मतलब जाना पौंदा अच्छी जगह धार्मक जगह् ऐ ओह् पसंद गी जगह् शैल न केईं पिकनिक बनाने गी औंदे कोई श्रदा कन्नै औंदा कोई कि'यां औंदा अपने अपने मर्जी औंदे लोग सारे